जैसे जि'यां के अस डोगरी बोलने होन्ने आं के डोगरी इक साढ़ी भाशा ऐ जम्मू कश्मीर दी भाशा ऐ ते जि'यां के जेह्ड़े' यंग बच्चे न ते ओह् अगर बोलन ते अगर कोई ओह्दा दोस्त होऐ ते ओह् चड़ांदे के तूं डोगरी कि'यां बोल्ला दा ऐं ते मतलब हसदा ऐ ओह् ओह्दे पर के ताहियैं के लोग जेह्ड़े न नमीं जनेरेशन ऐ ओह् डोगरी बोलने कन्नै हिचकिचांदी ऐ डरदी ऐ के नेईं अगर में एह् बोलगी ते मेरा इ'न्ना मौजू लैना ऐ मज़ाक लैना ऐ ते स्हानूं ऐ कि डोगरी बोलनी चाहिदी साढ़े देश दे साढ़े जम्मू कश्मीर दी भाशा साढ़े स्टेट दी भाशा ऐ ते जि'यां के हू'न साढ़े काफी स्कूलें च काफी कॉलेजें च डोगरी जेह्ड़ी भाशा पढ़ाई बी जंदी ऐ ते प्रोफेसर लेक्चरार टीचर सारियां होंदियां न डोगरी च ते डोगरी भाशा जेह्ड़ी होंदी ऐ एह् पढ़ने च ते सुनने च असान होंदी ऐ पर लिखने च थोह्ड़ी जेही मुश्कल होंदी ऐ लेकिन जेकर उसी अस सिखचै ते ओह्बी असान साढ़े ताहीं बनी सकदी ऐ ते जि'यां के हल्ली तक्क ते जेह्ड़ी डोगरी होंदी ऐ ओह् लिखी दी हिंदी च होंदी ऐ पर जेह्ड़ी इक्क जेह्ड़ी वाक्य च जेह्ड़ा संटैंस होंदा ऐ जेह्ड़ा वर्ड होंदा ऐ अगर अस उसी पढ़चै ते ओह् डोगरी दा ई होंदा ऐ जि'यां के तुसी तू तुस ओह् जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् डोगरी होंदा ओह् डोगरी च गै पर लिखदे उसी हिंदी च ऐं अ आ इ ई जेह्ड़ी होंदी ऐ यूज़ इ'यै होंदी ऐ ते लेकिन जेह्ड़ी असली मतलब पूरी प्योर डोगरी होंदी ऐ ते ओह् हल्ली तक्क में बी निं दिक्खी दी ऐ की कनेही होंदी ऐ ते एह् डोगरी भाशा होंदी साढ़ी जेह्ड़े जम्मू दे साढ़े इक्क बड़े सारे कलाकार बी है'न लेखक बी है'न जि'यां नरसिंह देव जम्वाल ऐ ते इक्क कोट भलवाल दे बी है'न ते